बिहारके मैथिला पैंटिंग बहुत बढ़िआँ बहुत अच्छा देश बिदेशमे हुनकर नाम चलि रहल छै आओर हुनकर पैंटिंगके बहुत बर्णन बहुत सुन्दर बहुत अद्भुत पैंटिंग सभ देखकऽ देखल मिलल छै भेट करल जाइ मधुमनी पेन्टिंग बहुत बढ़िआँ बहुत सुन्दर हूँ अद्भुत सुन्दर सँ देखैमे लगै छै लगैया आओर मधुबनी पेन्टिंगके बारेमे तऽ की कहब ओकर बर्णन नहि कयल जाय हस्तकला हस्तकला आइ काल्हिमे बहुत जरूरी छै आइ काल्हिमे हस्तकलाके लेल लोक की नहि की कऽ रहल छथि हस्तकला सिलाइ कढ़ाइमे महिला लोकके भागीदारी आइ काल्हि बहुत जरूरी छै कलामे हस्तकला सभके लेल जरूरी छै आओर सभके लेल ई जे छै ने हस्तकला जरूरी छै सिलाइ कढ़ाइ महिला लोकके लेल अपना घरके आओर बाहरियोके लेल जरूरी छै हस्तकला शिल्पकलामे महिला लोकके भागीदारी दिन पर दिन बढ़िते जा रहल छथि हुनकर तऽ किछु कहि नहि सकै छी शिल्पकलामे अधिकसँ अधिक महिला लोकके रूचि देखैमे भऽ रहल छथि शिल्पकलाके लेल महिला आओर नव नव लड़की लोग सभ ओहिमे रूचि देखैमे आबि रहल छथि शिल्पकलाके लेल सभ लोग बहुत सँ बहुत बढ़िआँ सँ बढ़िआँ अपन रुझान आओर रुझानके लेल जरूरी छथि आओर रुचिमे देखैमे आबै छथि कपड़ा कपड़ा कपड़ा तऽ आइ काल्हिमे देखते छियै खादी कपड़ा देश बिदेशमे चलि रहल छथि खादी कपड़ाके लेल लोक आइ काल्हिमे भेटनाइ मुस्किल छै महात्मा गाँधीके खादी आइ जुग पर जुग परति जुग ओ हुनकर खादीके बर्णन कयल जाइ छै खादी कपड़ा देखबै जगह जगहमे नया नया स्टौल नया नया दोकान सभ खुलिके बजारके रौनक लागि रौनक आनि दै छथि आ बजारके खुबसुरती बढ़ि जाइ छथि कपड़ा खादी कपड़ा हम हमसभके लेल बहुत जे छै ने बहुत जरूरी यऽ बहुत जरूरी खादी कपड़ाके लेल हमलोग बहुत चाहत रखै छी खादी कपड़ा आओर खादी कपड़ा खादी कपड़ाके एहन कोनो बर्णन नहि कयल जाय खादी कपड़ा हमसभके बहुत जरूरी छथि आ बहुत सुन्दर छथि खादी कपड़ा बहुत अच्छा यऽ